جی میں ایسے کامیاب کاروبار کے بارے میں جانتا ہوں جو دیہی کمیونٹی میں شروع کیے گئے ہیں اور وہ مچھلی کا کاروبار ہے اور وہ بہت کامیاب اور اعلیٰ درجے کا کاروبار ہے اور اسے اس چیز نے کامیاب بنایا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے وہ اس چیز کو بڑھاتا جا مچھلی کے کاروبار کو بڑھاتا گیا دیہی کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں وہ دھیرے دھیرے اس کو بڑھاتا گیا اور وہ اس سے بہت فائدےمند ہوا اور اس سے بہت لاگت اس کو ملتی ہے